हाँ मैंने अपनी पसंदीदा पारंपरिक ड्रेस बनवाने की कोशिश की है जिसका एक उदाहरण आपको मैं बताता हूँ मैंने चिकनकारी कुर्ता जो चमकीले कुर्ते के नाम से भी जाना जाता है वह बनवाने की कोशिश की इस कुर्ते की खास बात ये है कि इसकी बुनाई और सिलाई जब करवाई जाती है तो इसमें बॉडी के बिलकुल परफेक्ट मेजरमेंट लगते हैं इसके अलावा इसमें जो भी मटेरियल लगाया जाता है उस मटेरियल में किसी भी प्रकार का कंजूसी नहीं कर सकते आपको बहुत ही अच्छा मटेरियल उसमें लगाना पड़ता है जिसकी वजह से उस कुर्ते का लुक बहुत निखर के आता है